हैलो नमस्ते क्या चाह चाहते हो नमस्ते क्या चाहते हो घी दूध

दूध ख खोआ खोआ खोआ का रेट हमारे यहाँ तो खोआ ढई सौ रुपये में है पचास किलो लेना है तो रू रुपया दो रुपया कम में मिल जाई

दूध यहाँ पर पचास रुपये लीटर है

पानि नहीं प्योर है पचास रुपये कितना लेना है कितना लेना है कितना लेना है दूध दस किलो अच्छा अच्छा तो हाँ तुमको बीस किलो जो है कट्टा बताए हो कितना चाहिए पचास किलो हाँ पच हाँ पचास लीटर मिल जाई पचास किलो मे खोआ भी बारह तेरह किलो निकली चौथिया निकलत है चौथिया निकलत है

अरे कम रुपया धइले हो सकत और कुछ जयदा नहीं कम हो सकत कितने दिन का चार

बासी दूध नहिन ताज़ा दूध है हाँ ताज़ा मिली मिलावटी नहीं हो प्योर द दूध मिली मिलावटी मिलावटी तो दुधार करत हैं किसान नहीं करत है पचास लीटर पचास लीटर के अब जोड़ लियो कितने पैसा होई गयो आं पचास लीटर के तो मंझे

अरे एडवांस दे दी जो हो तो हज़ार पाँच सौ दे के हो तो दे दियो बाक़ी बाद के हिसाब होई बाक़ी बाद के हिसाब होई बाक़ी बाद के हिसाब होई हाँ दूध क्वाल्टी बढ़िया होई नमस्ते